हँ हँ हमरा सभके इमहर जे छै से दू प्रकारके छै से बारह महिना मे जे होइ छै फसल ठण्डी के मौसम अखन जेना छै तऽ गहूॅंम सभके हमरा सभके इमहर अखन बहुत चला चलती छै गहूॅंम हमसभ बाग केलहुॅं हँ ओहि सभमे गोट सँ गोट सभ दै देलहुॅं साग ताग सभके लिए ओहि मे गोट भऽ जाइ छै अहाँके सरसो के साग भऽ गेल अहाँके बथुआ साग भऽ गेल इएह सभके होइ छै गर्मी टाइममे देखलहुॅं तऽ धान सभके ब्यवस्था रहल धान सभ अपन चाउर ताउर ओकरे धानके चाउर निकाललहुॅं वएह सभके रहल आओर अखन के टाइममे जे ठण्डी मे जे छै से गोट भऽ गेल ओहि के बाद अखन एगो ई जे सऽ राहरि के दालि होइया इहो सभके ब्यवस्था हमरा सभ तरफ रहै छै ओहि के बाद जे छै से बथुआ साग आ ई सभ जे छै से सभ रहल आ सरसो के साग आओर ओहि के बाद से गहूॅंम तहुम सभ जे छै से वएह सभ भेल तऽ हमसभ पटै कऽ केलहुॅं गहूॅंम सभके ठण्डी मौसम मे जे छै से गहूॅंमके सीजन रहल हॅं बुझलियै की नहि ओहि मे खेसारी के दालि खेसारी के जे रहल ओहो बाग केलहुॅं तऽ ओकरो साग रहै छै मतलब तीन चारि प्रकार के एहि टाइममे हमरा सभके बिहारमे जे छै से बड़ा नीक आओर गर्मी टाइममे जे छै से चावलके हमसभ बिजनेस केलहुॅं चावल धान जे छै से धानके अथी केलहुॅं आ ओकरा झाड़ि कऽ चावल ओहिमे सँ निकाललहुॅं ओकरे सभके हमसभ जे छै से ओ चावल हमरा सभके चाउर ओकर बनेलहुॅं बुझलियै कि इएह सभ हमर सभके मिथिलाके छियै हमसभ इएह सभ जे छै से अथी करैत रहै छै बुझलियै की नहि तऽ ठण्डा मे जे छै से गहूॅंमे सभके अथी रहल जे गहुॅंम जे छै से हमरा सभके इमहर जे छै से बढ़िऑं जकाॅं हमसभ केलहुॅं गहूॅंम ओहि मे गोट सभ छीट दलहुॅं हॅं इएह सभ जे छै से ओहिमे अपन जे अथी केलहुॅं तऽ इएह सभ हमर सभक खेती कऽ छै